आं हैलो जी शिपाली जी अ डोगरी डोगरी डोगरी जी जी शिपाली जी साढ़ी कल्ल गै एडवर्टाईजमेंट आई दी अखबार च कल्ल गै मशहूरी आई दी ही साढ़ी अखबार उप्पर तुसें दिक्खी होनी मेरे ख्याल कन्नै साढ़े उत्थें आं असें अखबारै ई पाई दी ही ओह् निं ओह् सारियें उप्पर गै पाई दी ही अमर उजाला उप्पर बी ऐही डेली एक्सलशियर पर ऐही एह् आं जी जी जी आं बिलकुल जी अं करो करो प्लीज़ अं अं अच्छा खुल्ली होनी चाहिदी खुल्ली ते ऐ पर खुल्ली ते ऐ पर छज्जी असें इक्क पासै लाई दी दूऐ पासै निं ऐ लाई दी कित्त नै मतलब ठीक ऐ चलो जियां तुस आक्खा नै इंया ते जियां मतलब तुस आक्खा नै आं नी ते इन्ना ते निं ऐ परफैक्ट बिलकुल स्हेई पर आं पूरी जेह्की साढ़ी लॉबी ऐ ओह् थोह्ड़ी ना बंद बंद एह्के पासै इंया कंध चाढ़ी दी ते इक्क पासेआ मेरे ख्याल कन्नै निं ऐ चाढ़ी दी ते एडजस्ट ओह्बी तुसें करी लैनां मैनेज़ बाथरूम बहोत बड्डा बाथरूम आस्तै बहोत कमरा बराबर रक्खे दा आं पॉर्किंग आस्तै जगहा बनाई दी असें गमलें आस्तै जगहा बनाई दी असें अच्छा असें ओह्बी लाये दे

आं लॉबी बी ओह् असें उत्थें बैरी दे बूह्टे लाये दे बाहर गमले लग्गे दे बाहर बाहर इंया मतलब पूरा अगर तुस अंदरा बाहरै गी जाओ ना ते एह् निहां वातावरण असें बनाये दा की घरै गी बनांदे बेल्लै की जेह्का इत्थें रौह्ने गी आवै ते उसी इंया महसूस होऐ की इंया जाइयै बाहर बैठे ते खुल्लै च बाहरै गी आवै खुल्लै च बैठे ते उसी महसूस होऐ कि ते केह् आक्खदे कि उसी कुदरत कन्नै ते केह् आक्खदे मेरे आस्तै जुड़ा दा ऐ होर शिपाली जी हून तुसें पैसे बारै सनाओ की तुसें किन्ने तगर चाहिदा ऐ रोड़ बड़ा खुल्ला ऐ पर मसला एह् ऐ शिपाली जी कि इत्थें कन्नै कन्नै जिन्ने बी लोग रौहंदे नी ओह् बहोत गै बलवान न सारे ते सभनीं बड्डी बड्डियां गड्डियां रक्खी दियां ते ओह्दे कन्नै ओह् सारे तंग पेई दा नेईं तां ओह् बड़ा बड्डा ऐ ठीक ऐ शिपाली जी अंऊ पता करगी शुक्रिया ठीक